अपन बिहार तऽ गरीब आओर अशिक्षित राज्य छै साक्षर राज्य छै यहाँ तऽ मीडिआ जे छै पहिले जेना कागजवला पेपर आबै रहै तऽ ओहो बहुत शहर तक पहुँचै रहै गाम देहात तक नहि पहुँचि पाबै रहै रेडिओ रहै विविध भारती तऽ ओहिसे गाम देहात तक जे समाचार चलै रहै कहैके मतलब छै बिहारमे ओहो रेडिओ सभ घरमे सभ जे आदमीके उपलब्ध नहि रहै छथिन आब रहलै बात आओर राज्य आओर बिहारमे तऽ आओर विकसित राज्य जे छै भारतके अन्दर आओर बिहारमे तऽ एक तऽ मीडिआ सरकारसे भी उम्मीद करल जएतै जे बढ़िआँ मने डी डी भारती आओर जेना रहै दूरदर्शन रहै ओकरा जेना सबल करतिए आओर ओकर केन्द्र जादासे जादा खोलतिए ओहिमे जादासे जादा आम लोकके जोड़तिए तऽ जगह जगहके समाचार सभ मिलतिए आओर सटीक सरकार दुआरा जे छै फेक न्यूज नहि मिलतियै अभी प्राइवेट मीडिआ सब जे छै घराना बड़ा बड़ा उद्योगपतिसभ मीडिआ लगै देलकै आओर जे छै से फेसबुक आओरपर फेक न्यूज दैके समाजमे द्वेष फैलबै दै छै झूठ सच बोलै छै सरकार तरफसे मीडिआ सशक्त रहतिए हर मने जिलामे हर राज्यमे हर ब्लॉक अस्तरपर तऽ ओकर रिपोर्टसे लोकके विश्वसनीयता बढ़तिए आओर लोककेँ मने अच्छा जानकारी भी मिलतिए प्रिन्ट मीडिआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिआके तऽ जमाना आबि गेलै यऽ एहिमे तऽ प्रतिस्पर्धा भी छै बहुत जादा कएक मीडिआ चैनल चलि रहल छै चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिआ हुए कि कागजसे पेपर मीडिआ हुए पत्रिका हुए माध्यम तऽ कएक होइ छै मीडिआके लेकिन बिहारमे तऽ अभी जे छै से ई तऽ विकासशील राज्य छै तऽ हर चीज तऽ यहाँ तऽ अभी डेवलप कै रहल छै लेकिन जे उम्मीद से करना चाही आओर जगहके बनिस्पत आओर राज्यके बनिस्पत देशके अन्दरके बनिस्पत तऽ बिहारमे तऽ बहुत किछु अभी आगे डेवलप करैके आवश्यकता छै एहिमे तऽ कोइ दुइ राय नहि छै लेकिन पहिलेके बनिस्पत सुधार भए रहल छै ई नहि छै कि नहि भए रहल छै लेकिन अभी जे छै से आओर सुधारके आवश्यकता छै तऽ सरकारके तरफसे जे मीडिआ चलै रहै पहिले जेना दूरदर्शन रहै या डी डी भारती आओर रहै पेपर मैगजीन आओर चलै रहै ओ चीज चलतिए ने हर ब्लॉक हर गामे हर पञ्चाइत तक पहुँचतिए तऽ ओ जे छै जादा बेहतर होतिए ओहिमे जे छै से सही जानकारी लोकके मिलतिए ओहिमे गलत जानकारी नहि मिलतिए आओर बड़ा अच्छा चीज होतिए लेकिन आब तऽ प्राइवेटके मने जुग आबि गेलै एहिमे जे छै से बड़ा बड़ा उद्योगपति बड़ा बड़ा विदेशी चैनलसब भी आबि गेलै जाहि चलिते फेक न्यूज जादा मने फैलै छै जाहि चलिते समाजमे वैमनश्यता भी होइ छै मीडिआ डेवलप कए रहल छै बिहारमे लेकिन जे अनुकूल होना चाही हर जगहके हर चीजके मने जेना जनतासे जुड़ल मुद्दा उठेतिए जेना शिक्षाके कि इस्थिति छै स्वास्थ्यके कि इस्थिति छै रोजगारके कि इस्थिति छै आओर जहाँ जे इलाकामे कच्चा माल बनै छै ओकरासे पक्का माल जे बनतिए तऽ ओहिसे कि होतिए मजदूरके भी काम मिलतिए आओर फैकटरी भी चलतिए आओर किसानके भी उन्नति होइतिए देश खुशहालीके तरफ जएतिए तऽ मीडिआके तऽ काम बहुत बड़ा चौथा अस्तम्भ छिए लोकतन्त्रके मीडिआ मीडिआके तऽ बहुत बड़ा योगदान छै मने लोकतन्त्रमे आओर भारत जइसन देशमे जे सही रिपोर्ट सही जानकारी देना चाही आओर ओहिसे कि हेतै सरकार भी नीति बनेतै ओहि हिसाबसे आओर जनता भी जागरूक हेतै तऽ सही चीजके जानकारी तऽ मिलना चाही मीडिआ ही एहन चीज छिए हर आदमी तऽ हर जगह नहि जै सकै यऽ समाचार लाबैके लिए आओर एक मीडिआसे जे छै से एक सेकेण्डमे पूरा देश दुनिआँके सभ समाचार लोक पाबि जाइ छै आब तऽ टेक्नोलॉजी एतना डेवलप कै चुकलै यऽ जे बहुत देर पहिले जे छै किछु देर पहले भूकम्पके मने जानकारी मिलि जाइ छै मौसमके जानकारी मिलि जाइ छै तऽ किसान बन्धुसभ हमसभ जे छै मजदूर अपन अपन जे छै से सचेत भए जाइ छै फसिल बरबाद कम होइ छै या ओहि हिसाबसे अपन जे छै से सबकिछु समेटि लै छै नोकसान कमसे कम होइ छै सुनामी आबै छै सबकिछुके जानकारी पहिलेसे मिलि जाइ छै तऽ मीडिए दुआरा ने मिलै छै तऽ बिहारमे आओर इस्टेट मनेके बनिस्पत देशके बनिस्पत मीडिआके आओर सुधारके आवश्यकता छै आओर कहैके मतलब प्रोत्साहनके आवश्यकता छै जे यहाँके आओर इस्टेटके बनिस्पत जे छै आओर राज्यके बनिस्पत बिहारके भी मीडिआ जे छै से प्रिन्ट मीडिआ हुए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिआ हुए ई एकरा किछु सरकार तरफसे भी सोचल जाए आओर प्राइवेट अएतै तऽ ओहिमे जादासे जादा जानकारी मने मिलतै तऽ ओहिसे कि हेतै तऽ आम जनताके फायदा हेतै लोक जागरूक हेतै सभ जे छै आगे बढ़तै ओहिसे बहुत बड़ा चौथा अस्तम्भ छिए लोकतन्त्रके मीडिआ ओहिसे आम जनताके बहुत बड़ा फायदा हेतै आओर जे छै से एहिसे जे छै से बहुत कल्याणके चीज छिए एहिमे कोइ दुइ राय नहि छै बहुत किछु जानकारी जे छै मीडिआसे प्राप्त होइ छै लोकके तऽ बिहारमे किछु आओर बेहतर करैके आवश्यकता छै